जोंनि इयुन जोलैनि आबाद मावनायनि सायाव जाहैबाय जोंनि इयुनफोरखौ माबायदि आबाद मावनो फोरोंलांनांगौ जों बेखौ बुंलांनो नागिरदों आं दा जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों माबायदि गियान होनांगौ आबाद मावनायनि सायाव जेरै जों दा माइ गायो मैगं थाइगं गायो बेसर फोयो सिबिं फोयो फाथो फोयो मुला फोयो सबाय फोयो जोगोनार गायो खुम्ब्रा गायो बिफां लाइफां गायो बेफोरबायदिनो बायदिसिना खेथि खालामो आलु जेरै आलु गायो थारुन गायो गय गायो माइ गायो हाइजें गायो बायदिसिना बिदिनो अनेक जों बिफां लाइफां गायो जेरै जों इयुन जोलैनि थाखाय इयुन जोलैनो बेफोरबायदि फोरोंलांनाय जायो माइ गायनायनि फारसे बेसर फोनायनि फारसे सिबिं फोनायनि फारसे फाथो फोनायनि फारसे बिफां लाइफां गायनायनि फारसे बायदिसिना बेफोरबायदिनो नाना रोखोम बिफां गायनाय गासैखौबो जों इयुन जोलैनो इयुनाव फोरोंलांनाय जायो बिदिनो माइ गायनायाव माबायदि खालामनांगौ सिगाङाव खारायनांगौ बेनि उनाव खारायनायनि उनाव सामार होयो सामार होनायनि उनाव आलि दानो आलि दान्नायनि उनाव आलि दान्नायनि उनाव आलि खोयो आलि खोखांनायनि उनाव बिदिनो फिनसे एवनानै गायनाय जायो बेफोरबायदिनो फोरोंलांनाय जायो इयुन जोलैफोरखौ माबायदि गायनांगौ माबायदि हासार होनांगौ माबायदि मा खालामनांगौ जों बेखौ इयुननि थाखाय फोरोंलांनाय जायो